ناسک ضلع میں دستیاب کچھ مقامی رہائشی اختیارات یہ ہیں کہ اگر وہاں کوئی رہائش کے طور پر جاتا ہے تو اسے ایک فلیٹ سسٹم یا کوئی گھر دستیاب ہو جاتا ہے ہاؤسنگ اور مارکیٹ اور ریٹیل اسٹیٹ کے رجحانات ملتے ہیں اور چھوٹے سے گھر کا کرایہ اپنے فلیٹ کے اوپر ہوتا ہے فلیٹ ٹو بی ایچ کے ہو یا ون بی ایچ کے یا اس کے علاوہ اور چھوٹا گھر ہو تو اس کا کرایہ اس کے حساب سے طے کیا جاتا ہے کام اور تعلیم کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے رہائش کے لیے کافی اختیارات ہیں جیسے انہیں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے